जि'यां कि तुसें पता पराने जमाने बिच्च फोन बगैरा कुछ न'हे होंदे ऐ हे जेह्ड़े लोक हे ओह् खबरां कि'यां सुन दे हे कुस कैसे जरियै सुनदे हे जां कुसै दे पैह्ले जमाने दे लोक खबरां इ'यां सुनदे हे जि'यां कि कोई रेडियो होई गेआ रेडियो दे जरिये लोक खबरां सुनदे हे जां कुसै दे जरिये कोई गल्ल सनाई'ड़ी कुसै जि'यां मिं कोई गल्ल पता में तुसें सनाई'ड़ी उ'नें तुसें अग्गै त्रिए बंदे सनाई इ'यां इ'यां पैह्ले खबरां चलदियां रैह्दियां हियां हून अज्ज दे जमाने तुस दिक्खी लाओ पैह्ले जमाने हून अज्ज दे जमाने नमें नमें जि'यां कोई नमीं नमीं अग्गें कम्म चलदे रेह् नमीं नमीं टेक्नोलाजियां औंदी रेहियां मोबाइल लेई लाओ तुस हून जेह्ड़े मोबाइल फोन मोबाइल फोन दे जरिये अस इक इक सकेंट दी खबर पता करी सकने कि साढ़े देश च केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा पैह्ले जमाने अस रेडुआ'र पता चलदा लेकिन हून अस इक इक टैमे दे सकेंट दी खबर लेई सकने अपने जि'यां असें अपने जम्मू एंड कश्मीर दी गै खबर सुननी हो असें मतलब की जे के मीडिया चैनल ऐ इक बड़ा गै स्हेई चैनल ऐ ओह् ओह्दे उप्पर हर इक चीज दी खबर दिंदी जंदी केह्ड़ी पूरी पूरी स्हेई स्हेई तरीके दी खबर असें मैंट टू मैंट असें ओ प्रोवाइड करदे न